तुस मिक्की हुन अपने बारे दस्सो कि सुनओ थुआढ़ा नांऽ केह् ऐ तुस कुत्थूं दे रौह्ने आह्ले ओ अपने मम्मी ड़ैड़ी दा बी नां सुनओ तुस ओह् कुथुआं दें रौहने आह्ले ने होर कम्म केह् करदे तुस होर हुन तुस अपने बारे एह् बी सुनाओ कि तुस इसलै केह् करा दे होर अग्गै थुआढ़ा गोल केह् ऐ तुस केह् चांह्दे केह् बनना चांह्दे फिलहाल तुस मिगी एह् सुनओ तुस रौह्ने आह्ले कुत्थूं दे ओ ते कम्म केह् करा दे ओ इस बेल्लै ते लाओ महाराज तुस सुनओ मिगी

ते जेह्की मेरी माता होर न हुंदा नां ऐ श्रीमती आशा देवी ओह् घर दा कम्म करदे हाऊस वाईफ न ते मेरे जेह्के दादा होर न हुंदा नां ऐ श्री मंगत राम ते जेह्की मेरी दादी होर न ओह् हुंदी डैत्थ होई चूकी दी ऐ ते हुंदा नां ऐ लेट श्रीमती वैषणो देवी ते जेह्के मेरे दादा होर हे ओह् करदे हे नौकरी पीए च ते हुनै हुन होई गे न मतलव होई गे होने दस्स बाह्रा साल रिटार्यमैंट होए दे ते दादी मेरी जेह्की ऐ ही ओह् बी घरा दा गै कम्म कर दियां हियां ते जेह्का मेरा ननेहाल ऐ ओह् मेरा ननेहाल ऐ अम्बै हेठ बर्मीन आह्ले पाखै ते जेह्के मेरे नाना न हुंदी नाम हा श्री तेज राम ते ओह् जेह्का कम्म करदे हे मिस्त्रियें दा कोठी मकान शकान बनाने लोकें दे ते जेह्के मेरी नानी होर न हुंदा नाम ऐ श्रीमती गीता देवी होर ओह् बी घरा दा गै कम्म करदियां ते जेह्के नाना दे भ्राऽ हे

इक जेहके बड़्ड़े न ओह् बी मिस्त्रियें दा कम्म करदे ओह् त्रैवै मिस्त्रियें दा कम्म करदे ते जेह्के अग्गै हुंदे जाक्त न ओह् पढ़ा दे न कोई दसमी पढ़ा दा ते कोई अठमी ते हुंदे दो जाक्त ते दो कुड़िया न ते जेह्की मेरी मासी न मेरी मम्मी दी भैनां ओह् न चार इक ते ओह् उत्थै रोंह्दियां बर्मीन आह्ले पास्सै ओह् ग्रां आह्लै पाखै इक ते कन्नै एत बलेतर आह्लै पाखै इक उधमपुर रौंह्दियां न ते इक कोई साढ़े कन्नै गै रौंह्दियां न ते जेह्के मेरे बड़े भईआ होर न ओह् इसलै करा दे अपने एम ए करा दे डोगरी च उं'दा जेह्का उ'नें पैह्नें किती गोरमैंट मिडल स्कूल कोटलीवाला च अठमी तकर उत्थै पढ़े ओह् ओह्दे बाद हाई स्कैंडरी आए बाह्रमीं च ते फ्ही इन्नै इत्थै गोरमैंट ड़िगरी काॅलेज उधमपुर च ड़िगरी कीती ग्रैजुऐशन बीए हुन एमए डोगरी करा दे ओह् बी हुंदी क्लीयर होने आह्ली जेह्का मेरा जेह्ड़ा अग्गै मक्सद ऐ जेह्का में अपना अठमीं प्राईमरी स्कूल पढ़ेआ हा गोरमैंट मिडल स्कूल कोटलीवाला ते फर्स्ट थमां लेइयै अठमीं तगर उत्थै पढ़ेआ

ते मेरा सबजैक्ट जेह्ड़ा हा ओह् बी एह् हा इंट्रस्ट मिगी हा ज्यादा डोगरी च में डोगरी रक्खी ते कन्नै मिगी एजूकेशन थ्होई म्यूज़िक दा बी शौक ऐ ते ओह् बी अस गाने गूने गाई गै लैन्ने आं हुन मेरी ग्रैजुऐशनल बी होने आह्ली ऐ हुन ते बस ग्रैजुऐशन बी होने आह्ली ऐ हुन अग्गैं कोई जेह्का स्कोप ऐ एम ए करनी डोगरी च ते जेह्के मेरे डैडी होर न हुंदे भ्रा न त्रै ते जेह्के बड्डे बड्डे मेरे ड़ैड़ी न जेह्के निक्के न ओह् मेरे चाचा न ते ओह् बी नौकरी करदा न पीएचई च हुन ते ओह् ड़ेलीवेजर न ते हुंदे जेह्के अग्गै जाक्त न दौ इक ते अजें पंजमीं पढ़ा दा हा ते जेह्का दूआ ऐ ओह् ते अजें निक्का ऐ ते होर त्र'ऊं च'ऊं सालें दा होई गै गेआ ते उसें स्कूल पाई ओड़ना ते जेह्के मेरे निक्के चाचा न ओह् प्राईवेट कम्म करदे न ते उंदे जेह्के जाक्त ऐ अग्गै ओह् अजें फर्स्ट गै पढ़ा दा ऐ ते जेह्के मेरे अग्गै दादू दे भ्रा हे ओह् हे चार इक हे जेह्के बिजली च कम्म करदे हे ते हुंदे जेह्के अग्गे जाक्त हे ओह् दो हे ते इक उंदी कुड़ी ही ते ओह् जेह्की कुड़ी ही ओह् दित्तियां अपने क्रष्णपुर आह्ली साईड ते जेह्के जागत हे हुंदे ओह् ड़्राईवर हे ते जेह्का हुंदा निक्का जाक्त आ ओह् कम्म करदा जम्मू ते जेह्के दूए हे जेह्के दूए दादू दे भ्रा हे ओह् करदे हे अपने पीएचई च कम्म ते हुंदे अग्गै कोई जाक्त बगैरा कोई नीं हैन ते जेह्के मेरे दादू दे बड्डे बड्डे भ्रा हे ते खेतीबाड़ी दा कम्म करदे हे फ्ही उं'दे अग्गै जाक्त न ओह् बी अपने ओह् लग्गे दे काॅलेज च लग्गे दे न ओह् बी दौं भ्रा न दमैं भ्रा इक्कै काॅलेज च लग्गे दे फोर्थ क्लास बिच ते जेह्के अग्गै मेरे ननेहालियै न ते ओह् हे बमीन आह्लैं पाखैं रौंह्दे हे बर्मीन ते नाना हे जेह्के ओह् ते मिस्त्रियां दा कम्म करदे हे ते जेह्के उंदे अग्गै भ्रा न चार ते ओह् इक ते मिस्त्रियां दा कम्म करदे हे ते दूए ने जेह्के ओह् नौकरी करदे न जेह्के उं'दे अग्गै जेह्के जाक्त ऐ इक ते जेह्के नाना दे भ्रा न बड़े ते उंदे जेह्के इक जाक्त ते मिस्त्रियां दा कम्म करदा ते दूआ ते गड्डी चलांदा न त्रीआ जेह्का ऐ फौज च नौकरी करदा ओह् बी हुन गै होई ऐ दौ त्रै साल ते हुन ओह् पैरा कमांड़ो दी ट्रेनिंग करा दे ते जेह्के हुंदे निक्के शा निक्के भ्रा हे हुंदा इक जाक्त हा ते त्रै कूड़ियां हियां जाक्त पढ़ेआ छढ़ेआ किश नीं हुन कम्म करा दा देहाड़ियां ला दा ते कुंड़ियां हियां निक्कियां निक्कियां ते ओह् कोई दसमी ते अठमीं ते जेह्के अग्गै मेरी बूजी न ते बूजी हुंदा ब्याह् नेईं होए दा ओह् हैंड़ीकैप न ते ओह् साढ़े कन्नै गै रौंह्दे न ते जेह्के मेरे ग्रां दा कोटरीवाला उत्थै बड्डे ओह् इक डाक्टर रौंह्दे न अरुण महाजन होर ते उत्थै इक फैक्टरी बी ऐ ऐग्रीकलचर दी ते उप्पर कन्नै गै उत्थै ते केह् आखदे उसी इंड़ियन गैस अजैंसी ऐ नमीं खु'ल्ली दी ते अस जेह्के मेरे बड़े भाइया होर न ओह् ते हुन एमए बी कम्पलीट करी दे न होने आह्ली ते हुन उनें अपना जेह्का उं'दा स्कोप ऐ हुनै पीएचड़ी बी करनी नेट कुआलीफाई करना नेट कुआलीफाई करियै फ्ही जेह्का हुंदा एम होगा हो अचीव करना ते जेह्के मेरे अग्गै दादी हियां ते उं'दे जेह्के घर हे ते उं'दे घर हे अपने सुरगान आह्ली साईड ते दी जेह्की अग्गै भैनां हियां ओह् हियां चार ते इक ते इत्थै दित्ती दियां हियां सिहीठकर ते दूइयां फलाटै ते त्रीआं ओह् अपने पखलाई साईड ते उंदे जेह्के अग्गै जाक्त न कोई कम्म करा दा कोई नौकरी करा दा ते कुछ ड्राईवर बी हैन ते जेह्कियां मासियां न ते इक मासी दी डैत्थ होई दी ऐ दादी हुंदी बी डैत्थ होई दी ऐ होर जेह्के मेरे दादी हुंदे भ्रा हे ते हुंदी अग्गै डैत्थ होई दी ऐ इक्कै हे ते जेहके उंदै अग्गै जाक्त ऐ ओह् कम्म करा दा अपनै रेड़ी लांदा कुल्चैं दी गड्डी बी चलाई लैंदा ऐ अपनी हट्टियां बी पाई दी उन्नै जेह्का उंदे शा अग्गै जाक्त नुहाड़े अग्गै जाक्त न दौं जाक्त न ते इक कुड़ी ऐ ते जेह्के मेरे चाचे न जेह्के चाचै मेरे ब्याह् कीता ओह् बलेतर आह्ली साईड कीते दा ऐ ते दूऽ जेह्के न चाचा मेरे निक्के उन्नै कीते दा इत्थै सू साईड ब्याह् ते जेह्के हुन ब्याह् कीता दा ऐ दी जेह्की चाची न हुंदे पापा होर ते नां ऐ प्रीतम सिंह ते जेह्की मम्मी होर न उंदा नां ऐ वैषनौ देवी उंदे जेह्के जाक्त न अग्गै ओह् बी इसलै ड्राईवरी करदे टिप्पर चलांदे ते जेह्के उंदे अग्गै जाक्त न ओह् बी अग्गै पढ़ा दे न